जय झूलेलाल प्रो दीप टेक्नोलॉजी जो असांखे फ़ाइदो बी आहे त नुक़सानु आहे जंहिं महिल कोविड आहियो हुओ त माण्हू घर मां ॿाहिरि निकिरंदे बि ॾके पियो अगरि इहे इंटरनेट सुविधाऊं न हुजनि आहे त असांखे हॉस्पिटलनि जी जानकारियूं दवाउनि जी जानकारियूं हिन टेक्नोलॉजी जी जे ज़रिए ई मिलन पयूं असांखे खाधे लाइ इन टेक्नोलॉजीअ जो ई इस्तेमालु पिया कयूं इंटरनेट जे ज़रिए असां पंहिंजे खाधे जी दवाउनि जी इहे सभु सामान असां इंटरनेट जे थ्रू ई घुरायूं पिया त इहो बि फायदो आहे ऐं ॿियो फ़ाइदो असां किथे बि घुमण लाइ कुझु सोच प्रोग्राम ठाहियूं था त असांखे घर वेठे ई कहिड़ो शहरु सुठो आहे कहिड़ो न आहे किथे घुमण वञी था सघूं न आए इन इंटरनेट जे द्वारा असांखे सॼी जानकारी मिले थी त असां घर वेठे ई टिकेट बुकिंग होटल बुकिंग घर वेठे ई करे था सघूं इहो ॾाढो सुठो फ़ाइदो आहे ॿियो घरु वेठे ई अॼुकल्ह ॿार शॉपिंग था कनि हर शइ जी शॉपींग हिन इंटरनेट जे ज़रिए थी थी वञे बैंकिंग पेमेंट सभु हिन इंटरनेट जे ज़रिए ई माण्हू अॼुकल्ह कनि था ॿियो नुक़सानु इहो आहे की असां जेकी ख़रीदारी पहिरियों असां ॿाहिरि निकरी करे दुकानदारनि खां सभु वठंदा हुआसीं ॾिसी करे त हिनमें हुननि दुकानदारनि जो बि फ़ाइदो हुओ ऐं अॼुकल्ह असां जेको ऑनलाइन कयूं था त उन दुकानदारनि जो ॾाढो वॾो ई नुक़सानु आहे